आं गोबां आबादफोर मावनाय जायो जेरै मेसें बोथोराव सिबिं बेसर देमसि सबाइ बायदि बायदि आरो बे आबादफोरखौ गुवार हायाव गायनाय जायो आरो बे आबादफोरखौ जोबोर जोथोन लानांगौ जायो मानोना गोबां जुनारफोरा आबाद थिलियाव हाबनानै आबादखौ जायो आरो नस्ट' खालामो बे जुनारफोरा जाबाय अमा दाउ बोरमा मोसौ मैदेर एन्ज'र आबाद थिलियाव हाबनानै आबादखौ गाग्लियो आरो जायो बेनिखायनो आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय आबादनि सोरगिदिं बेरा होनाय जायो जेरै नेटनि बेरा आरो औवानि बेरा आरो थार काटाफोर सोंथेनाय जायो जाहाथे जुनारफोरा आबादाव हाबनानै आबादखौ नस्ट' खालामनो हायि बायदि बेबायदि आबादखौ जुनारफोरनिफ्राय रैखा खालामनो हाब्लासो आबादखौ बुथुमनो हायो आरो मोजाङैनो आबादनि फिथाइखौ मोननो हायो अब्लासो आबाद मावग्राफोरहा मोजां आबाद बुथुमनानै दोननो हायो आरो आबादखौ हाथाय बाजाराव फाननानै आबादनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो जेरै आबादखौ फाननानै रां मोननायजों न'खराव मुलाम्फा जायो